मेरी सबसे गौरवपूर्ण उपलब्धि ये है कि मैंने पिछले तीन वर्षों में लगभग छः सौ बायो गैस प्लांट बनवाएं हैं जो की ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के जो उनको पैसा मिलता है थोड़ा बहुत काम कर के उसकी उनकी आय में वृद्धि कर दिया है उससे उनका जो है सतत रूप से वो आय जो है बढ़ती रहेगी और जो गैस के ऊपर और उनकी जो लकड़ी के ऊपर जो निर्भरता थी वो लगभग लगभग पचास प्रतिशत कम कर दी है जो कि एक जलवायु परिवर्तन के दिशा में भी एक बहुत अच्छा कदम है और इसके साथ ही खेती के उनके लिए उनके विकास के लिए भी बहुत अच्छा कदम है जिससे कि उनको काफ़ी सुविधा होती है और जो उनका स्वास्थ्य है जो आँखों की सुरक्षा है वो उसको लेकर के भी बहुत ही अच्छा कार्य है इससे मुझे लगता है कि ये मेरी गौरवपूर्ण उपलब्धि जो रही है और इसके साथ ही ऐसे जो परिवार जो कि इतने समय से तीन सालों से जुड़ कर के हम लोग के साथ में मिल कर कार्य कर रहे हैं उनके जो आत्मसुरक्षा जो है और सुरक्षा की जो भावना है और दूसरी जो उनकी सामाजिक सामाजिक दृष्टि से जो चीज़ें हैं जो उन्हें प्रेरित करती हैं लगातार उनके नाते रिश्तेदारों को कि भई हम भी बायो गैस का उपयोग करें लकड़ी का उपयोग कम करें जंगल को कटाव से बचाएँ जलवायु परिवर्तन की दिशा में अपना सहयोग करें ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं